हमरा इहे भाषा बहुत अच्छा लागै हइ बाजै छिए बचपनेसे इहे भाषा सभदिन बाजि अएलिए हन इहे भाषा बाजै छिए हिन्दी हमरा नहि बुझै आबै हइ इन्गलिशमे हमरा आरके नहि बुझै आबै छै इहे भाषा बोलै छिए इहे भाषामे सभदिना धिआपुतासे लऽ कऽ बच्चासे सिआन तकले सभ इहे भाषा बोलैत छिए इन्गलिश नहि बुझै आबै हइ हिन्दी आर नहि बुझै आबै हइ ठेठी उठी किछु नहि हमरा आरके बुझे आबै इहे भाषा बोलै छी ठेठिएमे अँ आओर किछु कही ने इहे भाषे बोलै छिए तऽ आब कोन भाषा बोलबै आब दोसर भाषा तऽ हमरा आरके समझमे नहि आबै हइ जेना हिन्दी भऽ गेलै नहि समझमे आबै हइ नहि इन्गलिश समझमे आबैत रहै हइ सभदिनसे इहे भाषा हम आर बोलै छी इहे भाषा हमरा आरके अच्छो लागै हइ इहे भाषा समझिओ जाइ छी इहे भाषा बोलै छिए